हेलौ खोनाबाय माबा बे दाखालैहाय आङो मोनसे दखानाव थांदोंमोनहाय दखानखौ नुवाखै दखाना बबे बबेयावमोनथाय ए आंहा बेखौनो माबानो थांदोंमोन आरो थांनायालाय दालि आलु माबा माबि गैयानालाय लायनो थांनायाव नागिरनानै मोनाखै दखानखौनो माबानानै फैफिनबाय आं बेखौनो नुवाखै नालाय फैफिनबाय फैनानै आरो उनावसो माबानानै खोनथानानै आरो माबादों आङो थांफिननानै उनाव नुदों आरो बिदिनो माबानानै औ नै बिदिनो माबा मैगं थाइगं लांनानै लांनोसै आरो माबा लाफा लाइ माबा माबि मुला ओरै आलु दालिफोरखौनो लांनो लांनांसिगोन आरो लाङाबालाय बेखौनो जानांगोनना मैगंआनो गैखाया हाथाइयावबो माबानानै दालि आलुफोरखौनो बिदिनो लांनांसिगोन माथो खालामबावनो मैगंआबो लांखाबाय थाखायो माबानानै सिनि साफाट माबा माबि बाजाराव नुनायमानि लांलाबायनांसिगोन आरो नांगौआथ' जोबखाया नालाय माबानानै दा दाखालैबो थांदोंमोन आङो दखानखौनो नागिरनानै मोनाखै माबानानै बबेयाव थाखो नागिरबाबो मोनाखै ना खुलियाखैसोमोन ए आं थांदोंमोन थांनायालाय नागिरबाबो मोनाखै खुलियाखैमोनना जि गोबाव नेना फैफिनदों आङो ए आं थांनाया टाइम जायाखैमोन दां होम्बा ओंखायनो नागिरना मोनासै आङो बारा थांबांनायबो जाया नालाय दखानावबो बबाव थाखो बबाव माखो आन्दायनासो थाबाय आंहा माबानानै थांबायबो थानाय जाया ना बेथिंहाय हा ए दे होम्बालाय माबानानै औ दोननिसै दे दा लायफिनहोनोसै आङो औ उम